दैखौ फिल्टार खालामनो एबा लोंजाग्रा खालामनो थाखाय जोंना हुदाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला ओरैनोथ' जोङो आर्टिफिसियेल मोनो फिल्टार मोनो जोंनि फर एग्जाम्पोल एकुवागार्ड मोनो बा माबाफोर मार्केटआव मोनो जायफोर एभैलेबोल दं थ' बुंनो थाङोब्ला नेचारेलि मिथिंगायाव मोननाय दङब्ला जोंना मोनो जोंनो हानि बानायनाय मोनसे दैहु जाय दैहुआव जोङो फिल्टार खालामनो हायो विथ दा हेल्प अफ माबे बाला सेन्ड अन्थाइ आरो हा बे मोनथाम बुस्तुखौ जेब्ला मोनसे लेयार खालामनानै मोनथाम लेयार खालामनानै दोनो अब्ला बे लेयार खालामनानै दोनोब्ला बे दैयाव जे मेटेरियेल्सफोर दं पार्टिकेल्सफोर दङ जायफोर हार्मफुल जोंनि देहानि थाखाय थ' बेखौ जोङो साफा खालामनो थाखाय जेब्ला बे बाला बेयो जोङो लेयार खालामगोन बाला मोनसे हाब्रु मोनसे आरो अन्थाइ मोनसे थ' बे लेयारनिफ्राय जोङो लासै लासै मा खालामनो फैयो दैखौ गोजौनिफ्राय लुना होबाय आरो दैहु जाय हानि बानायनाय बेखौ जोङो मा खालामो गुदुं गुदुं खालामनानै होगोन जाहाथे बे दै फिल्टार जानाया जोंनिया गगोन थ' बेखौ दैखौ फिल्टार खालामनो थाखाय जोंनिया बे नेचारेलि राहा लामा दङ जायखौ जोङो लायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो ओरैनो नायनो थाङोब्ला जायफोरा हिलि एरियास बेफोराव जोङो दैआ बांद्राय मैला थाया जा पार्टिकोल्स दं बेफोरो बांद्राय थाया बेनि थाखायनो जायफोरा सहर टाउन सहराव थायो नोगोराव थायो बेसोरनि दैया बांसिनानो मैला जायो स' जोंनि देहानि थाखाय दैखौ साफा लोंनाया गाहाम स' डेट जोङो इयुनाव बेराम जाया बा माबाफोर बेरामफोर भायरासफोर बेक्टेरियाफोर साबजाया थ' बिनि थाखायनो जोङो फिल्टार खालामनाया गोनांथार